असांजे कटनी क्षेत्र जे झूलेलाल मंदर में सिंधी में प्रतियोगिताऊं खोड़ थींदियूं आहिनि जीअं की चेटीचंड जे उपलक्ष्य में खोड़ नृत्य नाटक डांसूं कार्यक्रम न खोड़ इन प्रकार जा ॾाढा कुझु थींदा आहिनि कार्यक्रम थींदा आहिनि इन जे अलावा जीअं की हिते माधव नगर चयो वेंदो आहे त असांजे माधव शाह बाबा साईंअ जी नगरी आहे बाबा माधव शाह जी नगरी आहे इन करे इन खे माधव नगर जो नालो ॾियो वियो आहे उन्हनि जे द्वारां बि वर्सीअ ते ॾाढा कार्यक्रम थींदा आहिनि जेके की शहर शहर में फी प्रसिद्ध आहिनि जीअं की वर्सीअ ते थींदो आहिनि नाटक थींदा आहिनि उन में गुरुअनि जी वाणी हलंदी आहे ऐं जीअं की नाटक नृत्य कार्यक्रम ॾाढनि प्रकारनि जा थींदा आहिनि नाईं ऐं ॾहीं तारीख़ हिते वर्सी मल्हाई वेंदी आहे अक्टूबर में ऐं इन वर्सीअ में अनेको प्रकार जा हिते सांस्कृतिक कार्यक्रम थींदा आहिनि और असांजे झूलेलाल मंदर में बि हर साल चेटीचंड जे ॾींहुं उन खां हिकु ॾींहुं पहिरियों खां ई हिते नाटक कार्यक्रम थींदा आहिनि इन जे अलावा इस्कूलनि में कॉलेजनि में बि खोड़ ई ॾाढे तरह जा कार्यक्रम थींदा आहिनि ऐं हितां जो प्रसिद्ध मेलो थींदो आहे वर्सीअ जो जेको कि माधव नगर में थींदो आहे हर साल हिते उहो मल्हायो वेंदो आहे इन जे अलावा सतगुरू पर्व जेको की चोॾहां ऐं पंदरहां जनवरीअ ते हर साल मल्हायो वेंदो आहे ऐं चेटीचंड जे मेले में जुलुस बि थींदो आहे जुलुस ॾाढो सुठो निकिरंदो आहे ॾाढनि प्रकारनि जा कार्यक्रम थींदा आहिनि जंहिंमें असां पाण भाॻु वठंदा आहियूं ऐं उन जो ॾाढो सुठो उत्साह थींदो आहे ॿारनि खे बि ॾाढियूं शयूं सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि वॾनि ऐं बुज़ुर्गनि लाइ बि हो ॾाढी प्रतियोगिताऊं थींदियूं आहिनि त हिन में ॾाढो कुझु सिखण लाइ ऐं करण लाइ मिलंदो आहे असांजे कटनी क्षेत्र में